جی ہاں میرا سب سے قابل اور فخرنامہ ہے میری اسٹیچنگ کلاسس جس سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اور آج جو میں میرا جو دل کرتا میں ویسے کپڑے پہنتی ہوں بناتی ہوں اور دوسروں کو بھی پہنا دیتی ہوں اور دوسرا ہے میرا فخرنامہ میرا کھانا بنانا جس سے کہ میرا جو دل کرتا ہے میں خود بھی کھاتی ہوں بنا کر اور دوسروں کو بھی کھلا دیتی ہوں جس سے کہ سب کا دل خوش ہو جاتا ہے